हँ आशीर्वाद जेनरल स्टोरसँ काल्हि एकटा पूर्जा भेजने छलहुँ हम किछु सामान रहै ने ओहिमे देख लियौ ओहिमे हेतै लगभग दस किलो चावल एक किलो चायके पत्ती दस किलो आटा ओकर बाद जे छै से कड़ुआ तेल रहै तीन लीटर पापड़ छलै एक पैकेट ओहिमे धनिआँ पाउडर रहै पाव भरि आओर आलू से रहै दस किलोके ओ जे छै ने ओ पूर्जाके एक बेर देखि लियौ ओकरामे जे छै से सामान सब किछु किछु घटबैके छै जेना चीनी दस किलो रहै ने तऽ ओकरा आब हमरा आठे किलो लए कऽ देबै दू किलो कम कए देबै चाय पत्ती भी जे छै से रहै ओकरो आधे किलो कए देबै आओर तेल तऽ ठीके छै आलू के जे छै ने से ओकरा तत्काल पाँचे किलो कए दियौ मसाला सब तऽ ठीके छै पापड़ छोड़ि देबै आओर ओहिमे दालि जे छै से ओ लिखल नहि रहै तऽ राहैरि के दालि एक डेढ़ किलो दए देबै हँ ठीक छै सबटाके पैक कए दियौ